ایسا کون سا نفیس جز ہے تو ایسا گوشت گوشت کو میں نے بہت سی جگہوں پر استعمال کیا ہے جیسے کہ میں نے بریانی بنائی جب تو بریانی میں اہم رول جو رہا ہے گوشت کا رہا ہے یعنی اگر یہ نہ ہو تو پھر بریانی بریانی ہی نہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم گوشت کو اچھے سے دھل لیتے ہیں کئی پانیوں میں یعنی اتنے اچھے سے کہ اس میں جو خون وغیرہ لگا رہتا ہے وہ بالکل بھی نہ ہو بالکل صاف اور شفاف ہو جائے پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو ہم الگ برتن میں رکھ لیتے ہیں اور گیس پر کوکر یا پین جس میں بھی آپ یخنی بنانا چاہ رہے ہوں اس کو رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس میں جب تیل ہو آئل ڈال دیتے ہیں جب آئل ہو جائے تو اس میں پیاز کٹی ہوئی پیاز کو ایڈ کر دیتے ہیں پھر جب پیاز اچھے سے اس کا کلر آ جائے تو اس میں ہم گوشت کو ڈال دیتے ہیں اور اُدھر دوسری طرف ہم چاول کو بھگو دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے گوشت کو بھننے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم تیج پتہ اور نمک کو ایڈ کر دیتے ہیں اور یا پھر یہ بھی ڈال سکتے ہیں بڑی الائچی اور وہ لونگ پھر اس کے بعد اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ اور جو بھی اس میں مسالہ ہوتا ہے بریانی والا مسالہ وہ ڈال دیتے ہیں بھننے کے لیے رکھ دیتے ہیں اچھا خاصا جب بھن جاتا ہے تو اس میں ہلکا سا دہی ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں لاسٹ ٹائم ہم اس میں وہ ایڈ کردیتے ہیں کشمیری لال مرچ پھر اس کے بعد اس میں ہلکی سی ایک سیٹی لگا دیتے ہیں اور اس کو بند کر کے الگ کر دیتے ہیں پھر اِدھر ہم چاول رکھ دیتے ہیں گیس پر ایک بگونے میں پانی بھر کے رکھ دیتے ہیں اور اس میں ڈھیر سارا نمک ڈال دیتے ہیں کیونکہ نمک کا اور پانی جب چاول میں ایڈ ہوتا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے تو اس لیے نمک زیادہ ہی ڈالتے ہیں تاکہ بعد میں برابر آ سکے پھر اس میں ہم جو ہے ہری مرچ اور تیج پتہ ہے اور پھول ہوتا ہے ایک خوشبو والا وہ ڈال دیتے ہیں اور بھی بڑی الائچی یہ سب ڈال دیتے ہیں پھر جب پانی ہو جائے تو اس میں چاول ڈال دیتے ہیں اور چاول کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ گل نہ پائے پھر ہلکا سا جب ہو جاتا ہے چاول مطلب جب اس میں ایک پوائنٹ بچتا ہے اس کو پکنے میں تو اس کو اتار لیتے ہیں اور اس کو اس کا پانی ہم پھینک دیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو چاول الگ اور گوشت کو الگ رکھتے ہیں بگونے میں کیا کرتے ہیں ایک لیئر چاول کی پھر ایک لیئر گوشت کی پھر چاول کی پھر گوشت کی پھر ایک لیئر چاول کی پھر گوشت کی اس طرح کر کے ہم پورا کرتے ہیں پھر اخیر میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم وہ ایڈ کر دیتے ہیں ہلکا سا وہ زرد رنگ ہلکا سا نارمل سا پھر اس کو ہم اس میں بھاپ بننے کے لیے ہلکی سی جو وہ رہ گئی تھی اس کو پکنے کے لیے گیس پر سلو فلیم پر رکھ دیتے ہیں پھر آپ پندرہ منٹ میں دیکھیں کہ آپ کی جو بریانی ہے وہ بن کر کے تیار ہو جاتی ہے تو اس میں اہم رول جو ہوتا ہے گوشت کا رہتا ہے اور یہ نہ ہو تو پھر بریانی بریانی نہیں رہتی ہے